आजकल तो जगह जगह नौकरियाँ और वह फोम डालने लगे ऑनलाइन लोग यह सब लोग जो हैं जैसे केंद्र विभाग है यह और फॉर्म डालने के लिए कई भी और तरीके हैं ऑनलाइन सब कम्प्यूटर द्वारा और सब आनलाइन होते रहते हैं जो कुछ है कि जैसे केंद्र विभाग है उसमें गए लोग भैया पूछें कि भैया कौन सी वैकेंसी निकली हुई है ऐसी है वह नौकरी है कि भैया कैसा क्या है भैया मेरा भी फोम डाल लीजिए और डाल दीजिए जो कुछ है यह टेक्नोलॉजी में बहुत ही बहुत अच्छा प्रभाव अच्छा हुआ है और केंद्र विभाग जगह जगह हो गए हैं आदमी इंसान को बहुत अच्छा जो है नेटवर्किंग मिला हुआ है जहाँ इच्छा चाहे वहाँ फॉर्म डाल दे और जहाँ जो कुछ है कि जैसे फॉर्म नौकरी डा व तास करके फॉर्म कहीं भी ऑनलाइन करवा सकता है कि घर से का जैसे केंद्र विभाग में कहीं कहीं भी हज़ारों जगह तो कहाँ जो है केंद्र विभाग जो है खुले हुए हैं तो इंसानों को बहुत ही लाभदायक और टेक्नोलॉजी मिली हुई है जो कुछ फ़ोन और कंप्यूटर से अच्छी एक लाभ

और जो वैकेंसी निकलती हैं उसी के हिसाब से इन्सान अपना फोम डाल देता है और बहुत अच्छा मिलता है जो कुछ है जैसे यह ले लो इटौंजा क्षेत्र और इटौंजे के क्षेत्र में देखो हज़ारों केंद्र विभाग खुले हुए हैं एक बार मैं ही गया था देखने पूछने तो मैंने एक में डाला हुआ था लेकिन हुआ नहीं हमारा लेकिन कोई बात नहीं लेकिन यह है कि सुविधा टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा मिलता है और बढ़ोत्तरी भी अच्छी हुई है भले ही चार्ज पड़ता है लेकिन सुविधा बहुत अच्छी है इसमें कोई भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी वाला कार्य नहीं है और जो है टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ोत्तरी हुई है कि लोगों को एक भी परेशानियों का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है बस यहाँ से गए फॉर्म डाल दिए केंद्र विभाग से और बाद में जो है ट्रिप्स आया उस पर इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू दे दिए और झटाक से नौकरी मिल गई नौकरी जो भी है जैसे हवलदारी है एस पी है या सफाई कर्मचारी में है या ऐसे भी रख लीजिए स बहुत सारी हैं नौकरियां इसमें कि सफाई में और हवलदार में कर्मचारी में और जैसे कि इन्जीनरिंग में और इस्टूडेंट में कोलेज में टीचर में यह बहुत सारी नौकरियाँ मिलती रहती हैं सरकारी योजनाओं में बहुत ही अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है और हम हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी मदद भी मिली हुई है जो कि अच्छा ही कि अच्छा ही होता रहता है इससे लोगों को बहुत ही नेटवर्किंग में अच्छा ही नालेज होता नालेज भी होता रहता है और इंसानों को कष्ट भी उठाना नहीं पड़ता है जो भी इस तरीके से हैं बहुत अच्छा ही है नौकरियों का नाम जैसे ले लो कि इंजीनी इंजीनियर है मकान बनाने वाला यह मिस्त्री है और ले लो नौकरी के हिसाब से हवलदार है पुलिस की है और टीचर है यही सब जो है बहुत सारी नौकरियों के नाम होते हैं कि जिस प्रकार फॉर्म डालेंगे उसी प्रकार नौकरी का बजट या अनुसार उसी हिसाब से इंटरव्यू लिया जाता है जो कुछ है नेटवर्किंग में टेक्नोलॉजी में नौकरियों का बहुत दायरे के अनुसार में अच्छा आदमियों को प्रतीत होता है जैसे हमारा लोगों का है जैसे हमारा लोगों का है हम कंप्यूटर का जो हिसाब है वह ऑनलाइन में बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि अच्छा सरलता पूर्वक कार्य भी हो जाता है इसलिए कि इसमें कार्य अच्छा हो जाता है